مجھے یاد ہے جب میں ایٹ کلاس میں تھی پڑھتی تھی اور مجھے ڈانس کرنا بہت پسند تھا میں اپنے گھر میں ڈانس کیا کرتی تھی تو میری فرینڈ نے اور میری ٹیچر نے مجھے اکسایا کہ میں اسکول میں بھی ڈانس کیا کروں تو میں نے پھر ڈانس کلاس بھی لینے لگی میں بہت چھوٹی تھی تو میں آرام سے سیکھ رہی تھی لیکن پھر اس کے بعد کچھ دنوں بعد اسکول میں ایک ڈانس کومپٹیشن ہوا تھا جس میں میں نے حصہ لیا اس کے لیے میں نے دن رات ایک کر دیا میں صبح جلدی اٹھ کر ڈانس کی رقص کی پریکٹس کرتی تھی اور اس کے بعد میں نے کافی سارے ڈانس کومپٹیشن میں حصہ لیا اور کئی بار میں نے کچھ پوزیشن بھی حاصل کر لی لیکن خود کچھ ایسے بھی تھے جس میں میں نے کوئی پوزیشن حاصل نہیں کی لیکن اس سب کے باوجود مجھے بہت اچھا ڈانس کرنا آ گیا اور میں ڈانسر بن گئی